एहीठाम तऽ कोनो तेहन पैघ बाजार फसल बेचबाक लेल नहि अछि तखन ब्लौकके माध्यमसँ चुनल टैक्सके द्वारा अहाँ हुनका थ्रू दऽ कऽ अहाँ अपन पेमेन्ट अपना बैंकिंग माध्यमसँ अहाँके खाता परमे आबि जाइत अछि तऽ एहिठाम आओर ने कोनो आय यऽ या तऽ फेर कोनो छोट छोट व्यापारी जे अपन अहाँके घरे घरे जाकऽ आओर अहाँसँ खरीदकऽ आओर पुनः ओ पैक्सके माध्यमसँ ओ ब्लौके स्तर तक पहुँचति अछि अइठाम कोनो दोसर माध्यम या दोसर कोनो पैघ बाजार तऽ नहि अछि जे किसानके किछु आओर सुविधा प्रदान कऽ सकै छथि ताहि दुआरे हुनका ओ हुनके टा रास्ता एके टा पैक्सेके द्वारा ओ बेचकऽ आओर अपना पेमेन्ट अप्पन खातापर सँ उठा लै छथि